नमस्ते जी हाँ है केला है बीस रुपया दर्जन ऐसे किलो में लेंगी तो साठ रुपये किलो है इसके लिए अंगूर और बीस रुपये दर्जन है केला संतरा है साठ रुपया किलो तो कितना लेना है आपको हाँ हाँ मिल जाएगा पेटी का हाँ ताज़ा फल फल है अभी आज ही आया है कितने पेटी चाहिए आपको छः सौ पाँच सौ चार सौ तक पड़ जाएगा

हाँ यह सब सुविधा है मेरे यहाँ सब फल मिल जाएगा यह आपको हाँ फल की चिंता आप मत कीजिएगा कोई शिकायत नहीं मिलेगी हमारे यहाँ से डलिया का सजा कर लेंगे डलिया के कीमत हिसाब से तब आपको एक सौ बीस रुपये हो जाएँगे एक डलिया का सजावटी पेटी वाला पेटी वाला पाँच सौ एक पेटी लेंगी तो ठीक है कब लेना है अच्छा पाँच किलो अंगूर पाँच किलो संतरा पाँच किलो पाँच दर्जन केला अच्छा ठीक है कुछ पैसा भी पेमेंट कर दीजिए पहले ठीक है नंबन बता रहे हैं आप पेमेंट कर दीजिएगा और फल की चिंता मत कीजिएगा फल हमारे यहाँ सब ताज़े ताज़े आए हैं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको कोई शिकायत नहीं नहीं कुछ खराबी निकलेगा सब ताज़ा ताज़ा फल हैं